जगह जे नालियूं आहिनि पारा अमीनाबाद लालबाग हज़रतगंज कृष्णा नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इन्द्रांनगर मुंशीपुलिया मवैया गोमतीनगर